आङो आंनि फरायसालियाव गोदो उन्दैयाव जोंनि सारआ जोंखौ बेबायदिनो आखिनो सोलोङोमोन बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो जोंखौ दाउराय आखिनाय दाउदैनिफ्राय बेबादिनो हांसो आखिनाय बेबायदिनो सायखेल आखिनाय बेबायदिनो न' आखिनाय दंफां आखिनाय दाउ आखिनाय बेबायदि आखिनो सिखायदोंमोन माने सोलोंदोंमोन बेबादिनो बेबादिनो मानसि आखिनाय बिबार आखिनाय सिखिरि आखिनाय बेबायदि सोलोंदोंमोन बेनि उनाव आङो बेबायदि फरायसालियाव थांनानै बेबायदि सिखायनायनि अनगा गुबुन गुबुन राहायै बेबायदि आखिनायनि फरायसालियाव थांनानै आङो सोलोङाखै जोंनि फरायसालि गामिनि फरायसालियावनो जोंनि जोंनि सारआ जा सोलोंदोंमोन बेखिनिखौनो रोंगौ बेनिफ्राय बेबायदि आखिनायनि एक्सट्रायै आखिनाय फरायसालियाव थांनानै सोलोङाखै आंहा बे आखिनायनि सायाव बेबायदि बे आरिमुनि सायाव जेबो मिजिं गैया